हॅलो सुदेश मातशी मदत जाय आशिल्ली तुजी कितें जाला जाणा हांव न्हय मातशें

दुबय वचपाचें आसा आनी तूं जाणा न्हय आतां हालीं पँडे पेंडमिकाच्या नंतर विमान टिकेट्स बूक करपाक कितले तांचे राटावळी आसता सो आतां ती कोविड वॅक्सिनेशनाचे सर्टिफिकेट्स मागतात रे पण आतां जालां अशें की म्हजें कडेन हार्ड कॉपी आसा पण तांकां ती मोबायलाचेर आमी जेन्ना टिकेट बूक करतली पळय तेन्ना ती तांकां ती अपलोड करची पडटा थंयसर आनी म्हजे कडेन हार्ड कॉपी आसल्या कारणान हांव आतां कशें करूं तें म्हाका कांयच कळना जालें म्हजे कडेन आनी हांगासर ऑफिसान तो प्रिंटर स्कॅनर बीन तसलें कांय ना रे नाल्यार ताचेर तरी हांव करून तांकां धाडूं शकता आसलें तुवें बी केन्ना केल्या तशी स्कॅन बीन करून फोनाचेरूय बीन करपा मेळटा काय ती केल्यार मातशी म्हाका दाखोवं शकता तूं मागीर हांव ती करतां आनी एकदां म्हजी टिकेट म्हजे बुक्स करून बूक करून उडयता